महिला को बहुत चीज से चुनौती ऊ करना पड़ता है जैसे घर वार में कोई ये खाने बनाने का काम रहता है खाना बनाते बनाते जो है ना बहुत जो है परेशान हो जाती है परेशान होते होते जो है ऊ खाना बनाती है फिर सबको खिलाती है सब चीज करती है अ जब खाना में थोड़ा भी कुछ गड़बड़ हो गया तो उसमें जो है न दो चार ठो बात सुनना पड़ता है या सास से सुने या पति से सुने या ससुर से सुने किसी से भी सुनना जरूरी है अब घर द्वार साफ सुथरा नहीं है घर द्वार साफ सुथरा नय है गंदा है उसपे भी थोड़ा दो चार बात हो ही जाता है के भर दिन बैठी रहती है नहीं घर साफ करती है न और कुछ करती है यही सब ऊ जो है न महिला को सुनने के लिए मिलता है सुनने के लिए मिलता है जैसे अब अब कोई महिला जो है समय से स्नान नहीं करती है समय से स्नान भी नहीं करती है उसके लिए भी दो चार ठु बात सुनना पड़ता है है दो चार ठो बात सुनना पड़ता है या बाले बच्चा को साफ सुथरा नहीं करता है साफ से साफ सफाई में नहीं रखता है उसमें भी दो चार ठो बात सुनना पड़ता है या कपड़ा लत्ता साफ नहीं रहता है उसके लिए भी दो चार गाली सुनना पड़ता है जैसे कोई और काम जो है नए ढंग से होता है उसके लिए भी चार ठो बात सुनना पड़ता है अब जो है मान के चलिए कोई लड़की पढ़ने के लिए जा रही है और दूसरे आदमी बोला हे उसका लड़की जो है बाहर पढ़ने के लिए ग्या है ये पहले का जमाने में बोलती बोलता था कि उसका लड़की जो है न बाहर में पढ़ रही है लेकिन लेकिन अब जो है न अब कोई ऊ नहीं कुछ बोलता है अब तो लड़का लड़की समान के तरह है जहाँ लड़का पढ़ता है वहाँ लड़की भी पढ़ती है बाहर में लड़का पढ़ता है तो लड़की भी बाहर में पढ़ लड़की को भी बाहर में पढ़ाया जाता है उसको भी भेजी जाती है जैसे जैसे कोटे भेजे या भागलपुर भेजिए रांची भेजिए ये पटना भेजे जहाँ जहाँ लड़का का समान होता है जे जिस तरह पहले लड़का का सम्मान रहता था पहले लड़की का सम्मान उस तरह से नहीं होता था लेकिन अब जो है दोनों में समांतर हो गया है एक समान रहता है लड़का लड़की सब मैं पहले महिला में भी जो है समांतर नहीं था पुरुस जैसे पुरुष जो है घर से बाहर निकलकर के निकलता था लेकिन महिला जो है गेटे पे रहता था गेट से बाहर नहीं निकलती थी बोलती कि बाहर मत निकलो बाहर निकलेगी तो आदमी सब देख लेगी बड़ा सब आदमी है औ मत निकलो वहाँ लेकिन अब ऊ जो है नहीं है अब पहले पहले की तरह नहीं है अब जो है वह जहाँ मन तहाँ घूम सकती है जहाँ मन तहाँ जा सकती है कहि के अब जो है पाबंद नहीं है पहले के जमाने में पावन थी पाबंद थे लड़का लड़की पे लड़का पे महिला पर लेकिन अब किसी पर पाबंद नहीं है अब अब अपना से अपना कमाकर के खा सकती है कोई रोजगार भी कर सकती है पहले जो है रोजगार भी करने के लिए नहीं दिया जाता था लेकिन अब जो है अब ऊ सब बात नहीं है सब जो है समांतर हो गया है अब कोई महिला जो है किराने दुकान किया दरवाजे पा कोई महिला जो है सब्जिए का दुकान किया अब तो वहाँ पर तो दोलन बड़े आदमी से बोलना पड़ेगा पहले जो है बड़े आदमी से बोलने के लिए भी पाबंद था ऊ नहीं बड़े आदमी से बोलने के लिए दिया जाता था पहले घूँघट में डाला जाता था को बोलता कि इतना घूँघट करो अब जो है घूँघट भी नहीं उतना करती है सिर्फ ऊ जो है सिर पे पल्लू थोड़ा सा रखती है पहले के तरह नहीं है अब जो है सब अपना अपना कमाती है खाती है अब बिजनेस करती है एक पैसा बढ़ाती है उससे अपना गुजारा करती है अब पहले जो नहीं था पहले जो था पुरुष कमाकर के लाता था और महिला बैठकर के खाती थी घर में लेकिन अब नहीं है अब महिला भी घर से ऊ निकलती है घर से अब कमाने के लिए सोचती है ऊ भी सोचती है कि एक पैसा हम कमाएँ हम भी जो है करें वो सिर्फ पुरुष से घर नहीं चलने वाला है पुरुष कमाएगा तो घर नहीं चलेगा महिला भी महिला को भी कुछ करना जरूरी है इसपे महिला किसी पर जो है बोझ बनके नहीं रहने के लिए अब चाहती है पहले तो बोझ बनके रहती थी पहले घर शे बाहर नहीं निकलने देती थी अब तो ऊ सब बात नहीं है सब बात हट गया है अब अपना मन से वो जो मन आए सो करो जो मन आए सो करो नहीं तो अब जो समय अब जो है हर महिला जो है अपने बारे में सोचती है नहीं हम कुछ न कुछ करें कुछ न कुछ सीखें कुछ न कुछ बोलें पहले के जमाना में ये सब नहीं था पहले के जमाना में था सहर सब चीज पुरुष करता था अब जो नहीं है जितना काम पुरुष करता है उतना काम महिला भी करती है महिला भी करती है तो उह वो पुरुष से ज़्यादा अब महिला कमाती है अपना दिमाग लगाती है महिला कि ये कैसे कमाएँ कैसे एक कैसे बढ़ाएँ और लड़की भी जो है लड़की पहले लड़की को भी समान्तर नहीं दिया जाता था अब जो है लड़की को भी उतना ही सम्मान दिया जाता है जितना लड़का को दिया जाता है